पहिले आओर अभीके बदलावमे ई छै समस्तीपुरमे जे पहिलेके इसकुल आरमे ओतेक पढ़ाइ अर नहि होइ छलै टीचरे नहि होइ छलै पहिले तऽ ओ आब जे बदलाव जे भेलै हन तऽ एगो इसकुलमे जे आठमा तक जे क्लास होइ छै पहिलासँ आठमा तक तऽ ओहिमे आब जे छै जे जहाँ आठ गो टीचर होयके चाही हुआँ सोलह गो टीचर करि देलकै हन डबल करि देलकै हन जैसेकि मानि कऽ चलू जे अभी जे फर्स्ट सीटिंगमे पढ़ा देलकै सरजी पढ़ा देलक तऽ सेकेण्ड सीटिंगमे मैडम पढ़ा देलक तऽ इएहसभ बदलाव भेल आओर पहिले जे छै जे सभके घर छलै पहिले अथि झोपड़ीके तब घरे घरे सभके पक्काके बनि गेल घर आओर जेसभ जे पहिले जे साइकल रखै छलै तब ओकर साइकल आब ककरो दुरापर साइकल कहाँ नजरि आबै छै आब जकरा दुरापर चलि जैयौ ओकरा दुरापर अहाँकेँ मोटरसाइकल मिल जायत गाड़ी मिल जायत आ पहिले तऽ बैंडबाजावला अथि रहै छलै इंग्लिश बाजा रहै छलै लेकिन आब ई नहि छै जगह जगहपर अहाँ देखि लियौ हर दू किलो तीन किलोमीटरपर अहाँके एगो टेंट हाउस मिल जायत ईसभ बदलाव भेलै हन आब जगह जगहपर अहाँ चलि जाउ जे हँ दोकान मिल जायत ओहि जगहपर एहि जगहपर आ पहिले एना नहि छलै चलि जैयौ एक किलोमीटर उधर चलि जैयौ तऽ कोनो बढ़िआँ दोकान मिलत नहि तऽ नहि मिलत कोनो दोकान अथि अथि होटल अर मिलत नहि तऽ नहि मिलत ई तऽ इएहसभ बदलाव भेल छै गाँव अथि समस्तीपुरमे आ हॉस्पिटलोमे बढ़िआँसँ इलाज अर नहि होइ छलै कखनहुके डॉक्टर होइ रहै कखनहुके नर्से नहि रहै बेड नहि रहै आब बेड उड बढ़िआँसँ हॉस्पिटलो अर बनि गेलै हे छै आ रोडो एहन खराब छलै जे अहाँ अहाँ जे पाँच मिनटमे पहुँचबै से पन्द्रह मिनट लागि जाइ छै एक घण्टा लागि जाइ छै जाइमे आब जे आब जे भेलै छै जे ओहिमे अहाँके नहिओ तऽ आरामसँ जे पाँच मिनटके रास्ता छै से अहाँ दू मिनटमे चलि जयबै तऽ इएहसभ रोड अर बढ़िआँसँ बनि गेल छै जहाँ जहाँ बि बिजलीके समस्या छलै पहिले जे मानि कऽ चलू जे डिबिया बारि कऽ सभ घरमे रहै छलै पढ़ैत छलै आ अथि मोमबत्ती बारि कऽ पढ़ै छलै से आब सिस्टम नहि छै आब घरे घरे सभके बिजली भऽ गेलै हे आ की बताउ जे